असांजे इते हाणे स्टेडियम जो वधीक हाणे क्रेज़ आहे ऐं वधीक वधो आहे पर माण्हूं हर कोई ॿार क्रिकेट जो हाणे जाम शौक़ीन थियो आहे माण्हुनि खे क्रिकेट जाम वणन लॻियो आ्हे जीअं बास्केट बॉल थी वियो वॉलीबॉल थी वियो अखाड़ा थी विया रेसलिंग थी वई त हाणे माण्हू जाम अॻियां वधनि था त भाई केर अगरि रेसलिंग में इंटरेस्स्ट हूंदो आहे त अखाड़े में ईंदो आहे प्रैक्टिस करण कंहिंखे क्रिकेट जो हूंदो आहे त नंढे ॿार खां वठी करे वॾे ताईं सभिनि खे क्रिकेटनि जो जाम शौंक़ु हूंदो आहे त उहो अलॻि अलॻि मैदान में वेंदा आहिनि खेॾन अलॻि अलॻि टूर्नामेंट हूंदा आहिनि पंहिंजे सिंधियुनि में ऐं सूरत में जाम अलॻि अलॻि वै अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते प्रोग्राम हूंदा आहिनि क्रिकेट लाइ वॉलीबॉल लाइ बास्केट बॉल लाइ सभु अलॻि अलॻि फील्ड हूंदियूं आहिनि क्रिकेट में बि त इहो जाम अॻियां हाणे वधंदो वञी करे त आहिनि लाइ इनखे जाम स्कोप आहे अॻियां